ہلو وعلیکم السلام جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہیں کیسے ہیں آپ تو جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ ہمیں پانی کی حفاظت کرنا چاہیے ہمیں پانی کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور ہاں تو پانی کو لے کر بہت مسئلہ ہے اب ہمارے ایریا میں کیا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے یوجنا سرکار چلا رہی ہے جس کا کوئی اپیوگ نہیں ہے لیکن پھر اپیوگ تو ہے بٹ یہاں پہ کام ویسا ہو نہیں پا رہا ہے جیسا ہونا چاہیے کے وجہ سے بھی اور ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی فضول کم فجول خرچی کم کریں اور ہم پانی کو سیف رکھیں اور مطلب صاف پانی رکھیں اور اس کو صحیح سے رکھیں زیادہ برباد نہ ہونے دیں اگر کوئی برباد کرتا ہے تو اسے پانی کی قیمتی قیمت بتائیں کہ پانی کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا جی صحیح کہا آپ نے اور ہمیں چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ لوگوں سے مل کر یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ بھی ایسا کریں کہ پانی سوچھ رکھیں اور آپ بھی پھانی کا فضول خرچی مت کریں پانی بہت کم پہلے سے ہی ہے اور برباد نہ کریں اور جیسے کہ آپ کے بہت سارے جگہوں پہ جو پانی اکٹھا رہتا ہے اسے بھی صاف مطلب صاف کروائیں لوگوں سے مل کر کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے جیسے کہ ملیریا ڈینگو جیسے کہ آپ نے بتایا تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے تو اب انسان کو جب تک نہیں بتائیں گے تو پھر وہ اس سے اس پہ کام نہیں کریں گے اسے بتانا ہوگا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے